आङो ओंख्रि संनो मोजां मोनो बर'नि ओंख्रि जैराहाय अनला दाव खारै ओंख्रि एखनब्ला जानो लुबैयोबा नारजि अमा बेदर एखनब्ला सबाय दाव बायदि ओंख्रिफोरखौ संनानै जायो जों एखनब्ला एखनब्ला लाफा लाफा खारै ओंख्रि एखनब्ला फाथो दोलो बायदिसिना मैथा ना बेफोरबायदि ओंख्रि संनानै जायो जोङो ओंख्रि एखनब्ला दालि आलु बायदिसिना ओंख्रि संनानै जानायाव मोजां मोनो एखनब्ला जोङो बायदि फुजा मेला एबा दुर्गा फुजा लोक्षि फुजा बायदि मेलायाव जोङो बायदिसिना जाग्रा ओंखाम ह'टेल बा साह ह'टेल होनानै फान्नायाव मोजां मोनो जोङो एखम्बा बेफार बेफार खालामनायाव थायसे थायनै रां खामायनायाव जोङो बेफार खालामनानै रां बुथुमनानै मोन्नायाव मोजां मोनो जोङो एखनब्ला मेला बायदिसिना हाजो मेला खालि फुजा दुर्गा फुजा बायदि बायदि बोथोरनि मेलायाव जों गोबां बिजनेस खालामो जेरैहाय दखान साहा दखान एबा ओंखाम दखान फिथा दखान बायदि बायदि होनानै जालाङो फानलाङो जोङो बिजनेसबो मावलाङो एखनब्ला न'फोरावबो बायदिसिना जेनेबा मैगंफोर मैगंफोर गायनानै मैगंफोर जानाय जेरैहाय लाव खुम्ब्रा बायदिफोरखौ जोङो फान्नानै फान्नानै मोनो बेफोरखौनो मावलांनो मोजां मोनलाङो